मूंखे कुकिंग करण जो ॾाढो शौंक़ु आहे अलॻि अलॻि तरीक़े जी रेेसिपी ठाहे मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे घरु वारनि खे मां हर हिकु रसिपी ट्राए कराईंदी आहियां हुननि खे बि मुंहिंजी रेसिपी ॾाढीयू वणंदियूं आहिनि मां हिन रेसिपी खे वीडियोस में ठाहे करे सोशल मीडिया ते बि विझंदी आहियां पर अञा मां चाहियां थी मुंहिंजी रेसिपी हर घरु घरु में पहुंचनि इन खे मूंखे अञा करण लाइ अलॻि अलॻि तरीक़े जे अञा सिखणो पवंदो अञा हिनखे कोशिशि करणी पवंदी अञा मां सिखी करे अञा मां वीडियोस ठाहियां अञा मां घरु घरु में सभिनीनि खे अलॻि अलॻि सिंधी रेसिपीस पहुंचाया